ओरैनो खिन्थानायथ' बेनो थानायाथ' थाबोबायानो जों आङो बेनिफ्रायनो बुहुत खस्त' खाथिना फैबाय बयबो आइ आफाया नुजोबदों आंखौ माबायदि मावदों माबायदि जादों आंखौ नुजोबबाय रावबो नुयि गैया आं उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा आं थाबायनानै इसे एनै बोथि खोथा मोनहैबाय आरो बे मोनहैनायाव आङो फाल्लानैनिफ्रायनो आङो गुरखिया थाहैनांदों गुरखिया थानानै आं बिमा बिफाखौ बेखौनो जाहोदों आं मावनानै बेयो आंनि खेति जाहैदों बेनिफ्राय आरो बेनिफ्राय बहनना फैयोबा आरो थांफिन फिननांगौ दाहोना बा लावखार बेबो मन फाल्लाब्रै थाहैदों आं बेखौनबो बिमा बिफायानो आङो थानानै जाहोनांदों आं बिमा बिफाखौ ओरैनो बखबास खाथिनानै बा फोराननानै आं बुथाराखै दे आङो एकदम मोजाङै बिमा बिफाखौ आं बुथारदो बे बिमा बिफाखौ आं फोरानाखै बिफायाबो आंनि आफायाबो जेखाइ खबाइ हेबोमोन दाला सान्द्रि सब हेबोमोन आंनि आफायाबो बेनिफ्राय आं इसे सोलोंना लानाय बायदि जादों आं सोलोंनानै आं बेखौनो बेफार खालामनानै इसे जादों आरो दाबो जानानै दङ बर्तमान आरो दाबो सेन खबाइखौ आङो हेबो बेनिफ्राय आरो जोंनि गामियावथ' बयबो बेनोसै सोरहाबा हा दं सोरहाबा हा गैया थेवबाबो मालाय खेति बाति मावनानै जादों मोजाङै सोलिनानै नांलाय खमलाय गैया बयबो एखेयैनो सलिनानै जानानै दं बयबो जौगानाय आरो जोंथ' दा बुंनो थाङोबा जों दा सोरखारनिसो न' मोन्दों जोङो सोरखारनिसो न' मोन्दों बे सोरखारनि न'खौबो जों गावबा गाव दिहुननानै लाजोबबाय मालाय गामि बायदि जों खालामाखै मालाय गामिनिया जाबाय हा हुबो फान्दों सोरबाबा बन्दक होदों सोरबाबा मोसौ मोसा फान्दों सोरबाबा बोरमा अमा फान्दों सोरबा दिनैसिमबो दिहुननो हायाखै सोरबा सोरबा जों हले दिहुनजोबबाय जोंनिया बेनि खालामनाङाखै आंथ' आं माने जोंहा बिफा फिसा सानैजोंनो मावखादों बे आग्लायनाय फैसाखौ जोंनो जादों बिदि खालामनानै जों मोजाङै मावनानै जादों बेनिफ्राय आरो दा जोंनि गामियाव दा डेभलप जाना दंथ'यो आरो जोंनि गामियाव मोजाङैनो डेभलप जाना दं आरो बयबो होनगोन दा जोंनि समान डेभलप गैया बिदि होननानै लोंनाय जानायावबो बिसोरनिया कुनु हिंसा हिंलि गैया आरो बे बायदि फाग्ला फाग्लि जानानै गोग्लैसोनानै थाया ओरै होनना जोंखौ बुङो बेखिनियावनो बुंनानै आं फोजोबथ'बाय